बुझिऔ दिक्कत तऽ सबके होयत छैन लेकिन ओ जे दिक्कत होयत छैन से दिक्कत से बुझिऔ बहुत शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ैत छैन ओ जे दिक्कत जेना अगर हमसब कतहुँ खेलाइए लऽ जाइत छी तऽ ओहिओ लेल लोक सब बजैत रहैत छथिन जे हरदम खेलेबै करैत छै पढ़ैत लिखैत नहि छै अगर कतहुँ झगड़े या किछु भी होयत छै तऽ ओ ओहिसँ बुझिऔ बहुत बहुत चोटिल भए जाइत छै शरीर सब तऽ ओ जे अहाँकऽ कतहुँ भी मतलब घर पर पहुँचैत छियै तऽ मम्मी पप्पा जे कहैत छैथ से तऽ कहबे करैत छैथ किआ तू कतहुँ झगड़ा कयली हँ किआ ककरो तू किछु कहलही हँ ताहिके बाबजूदो जे हमसब छियै से ओ ह हमसब सुनै तऽ जरूर छियै लेकिन ताहिके बाबजूदो हमसब दिमागमे नहि रखलहुँ किआकि अगर ओ दिमागमे रखबै तऽ हमरा सबकेँ बुझिऔ जे ओ परिस्थिति आबि जयतै कठिन आबि जेतै मतलब कठिन परिस्थिति जे छै से हमरा सबकेँ बहुत दिक्कत करैत छै तऽ ओहिके बारेमे जे भी हमरा सबकेँ दिक्कत होयत छै से तऽ दिक्कत होयबे करैत छै कठिन परिस्थिति जेना अगर हमसब कतहुँ जाइत छियै परीक्षे दै लऽ जाइत छियै तऽ पहिले ओहिसँ पहिने हमसब सुबह शाम मतलब जतेक हमरा सबके पढ़ाइ करैकऽ मन होयत छै से तऽ पढ़ब पढ़ाइ लिखाइ तऽ करबे करैत छियै ओहिमे दिक्कत तऽ छै नहि लेकिन ओ जे कठिन परिस्थितिमे पढ़ाइ करैत छियै कखनो भी अगर पढ़ै लऽ नहि बैसलहुँ तऽ माँ कहलथि जे बौआ पढ़ै लऽ बैस परीक्षा छौ लगमे तऽ ई छौ तऽ हमसब जे बातके तऽ टालि दै छियै लेकिन ताहिके बाबजूदो हमसब पढ़ै लऽ जरूर बैसैत छियै ठीक छै तऽ कठिन परिस्थिति जे आबैत छै तऽ ओहिके सामना हमसब जरूर करैत छी